हा मां डांस सिखाइण में ॾाढो सुठो सौभाग्य सम्झंदी आहियां कॉलौनी में मुंहिंजे इलाही ॿार मूं सां डांस सिखणु ईंदा आहिनि ऐं मां डांस क्लासिस बि हलाईंदी आहियां की सुठे सां उन्हनि खे अॻिते करे सघां ऐं इन्ही में मुंहिंजो इलाही सुठो एक्सपीरियंस रहियो आहे की ॿारनि खे मां सुठे नमूने मतिलबु डांस सिखाए करे उन्हनि खे अॻिते वधायां उन्ही में हो पंहिंजो हॉबी हॉबी बि ठाहे सघनि था पंहिंजो कैरियर बि ठाहे सघनि था डांस में छोकी डांस छो की मां ख़ुदि डांस एॾो सुठो कंदी आहे त मुंहिंजो ई रहंदो आहे की मां सुठे सां ॿारनि खे डांस करणु सिखारियां इन्ही लाइ मां कोशिशि कंदी आहियां की शाम जे टाइम मुंहिंजे पास क्लासिस हलदियूं आहिनि ऐं मां हिकु डांस अकाडमी में बि वेंदी आहियां डांस सिखाइणु उते बि मां डांस सेखारींदी आहियां ऐं मुंहिंजा सुठा सिखियल ॿार इलाही अॻिते निकिरी बि विया आहिनि इन्ही डांस में ऐं मुंहिंजो इहो ई रहंदो की मां जब तक आहियां जेतिरी बि मुंहिंजी हो आहे की मां मतिलबु डांस सेखारींदी ई रहंदमि ॿारनि खे सुठे नमूने डांस सेखारियां सुठो सभु उन्हनि खे सेखारियां छो की डांस सां बि इलाही शयूं आहिनि सिखी करे माण्हू अॻिते वधी सघनि था पंहिंजो कैरियर ठाहे सघनि था इन्ही में कोई बि मतिलबु दो राह कान्हे की असां डांस सुठे सां न कराए सघंदासीं बि कराए सघंदासि असांखे कोशिशि करिणा असांजो फ़र्ज़ु आहे असां पंहिंजी पूरी हो ॾींदासीं कोशिशि